मैडम आप पार्लर से बात कर रहे हैं जी मेरे को मेकअप करवाना था मेरे को क्या है कि एड देना है फेसवास का तो मेरे को मेकअप करवाना है आप थोड़ा सा डिटेल में बताइए फोटो अच्छा आ जाए जिसमें जी जी जी मैम कितने रहेगी प्राइस इसकी मैम तीन हज़ार वाला मैम कहाँ पर आना पड़ेगा एड्रेस वगैरह जी जी मैम यह पेमेंट ज़्यादा नहीं हो जाएगा

फिर भी प्राइस थोड़ा सा कम हो जाए तो अच्छा रहेगा जी मैम यह जो आप मेकअप में जो यो यो जो यूज़ होता है वह प्रोडक्ट वह कौन सी कम्पनी का लेंगे थोड़ा सा ई हार की और मैम इसमें थोड़ा सा डिटेल्स बताइए ना क्या क्या रहेगा मेकअप जिससे आप करोगे मैम कितना टाइम लगेगा इसमें मैम मेरे को शाम तक चाहिए जी ठीक है मैम ओके थैंक्यू ओके